ہم ہمارا خاندان اور ہر مسلمان عید کے تہوار کو خوشی اور جشن کے ساتھ مناتے ہیں عید کے دو مخصوص دن ہوتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحی عید الفطر کو رمضان کے مہینے کے آخر کے بعد منایا جاتا ہے اور اس دن ہم سب صبح سویرے سورج نکلنے کے بعد عید گاہ کی طرف جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جو فطرانہ کی نماز کہلاتی ہے اس کے بعد ہم گھرانوں اور دوستوں کے پاس جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں شیر خورمہ سویاں اور میٹھے کھاتے ہیں اور بچوں کو عیدی دیتے ہیں اور بڑوں سے عیدی لیتے ہیں اور عیدالاضحی کو ذو الحجہ کے دسویں دن منایا جاتا ہے اور اسے قربانی کی عید بھی کہتے ہیں اس دن مسلمان حج کرنے والوں کے لیے بھی خصوصی مقام ہوتا ہے اس دن کو بھی نماز پڑھ کر اللہ کی راہ میں قربانی کی جاتی ہے اور جانوروں کی قربانی کر کے محتاجوں رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کو قربانی کا گوشت دیا جاتا ہے یہ تیوہارات خوشی کے مواقع فراہم کرتے ہیں جہاں مسلمان آپس میں مل جل کر خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں